اسکولوں میں بہت طریقے کے مضامینس پڑھائے جاتے ہیں جیسے انگلش اردو ہندی میتھ سائنس ہسٹری پھر بڑی کلاسوں میں آتے ہیں تو جیسے کہ اکاؤنٹنسی کامرس بزنس اکانومکس ہسٹری جاگرافی فزکس بایو الگ الگ طریقے کے مضامینس پڑھائے جاتے ہیں اور الگ الگ طریقے کی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور بہت سارے سبجکٹ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ بچوں کو برے بھی لگتے ہیں جیسے کہ مجھے تو انگلش بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اور اردو بھی کافی زیادہ اچھی لگتی ہے لیکن کچھ بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو میتھ سمجھ نہیں آتی تو انہیں وہ اچھی نہیں لگتی اور مجھے اچھی لگتی ہے خیر میتھ بھی اس میں مزہ آتا ہے جب ہم اس میں کویشچنس وغیرہ کرتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور یہ سارے پڑھائے جاتے ہیں